असांजे देश में हर क़िस्म जा त्योहार थींदा आहिनि जामु त्योहार थींदा आहिनि ऐं छुटियूं बि मिलंदी आहिनि जीअं छवीह जनवरी जी छुटी पंदरहीं ऑगस्ट लाइ छुटी झंडे जी सलामी कंदा आहियूं होली में छुटियूं मिलंदी आहे होली खां पोइ तव्हांजो गर्मी जी छुटियूं ॿारनि खे गर्मीअ जी छुटियुनि में आरामु मिलंदो आहे ऐं हू इन्जॉय अ ओ आनंद वठंदा आहिनि ॿारनि खे गर्मियुनि जी छुटियुनि खां पोइ अ पंदरहीं ओगस्ट जी छुटी मिलंदी आहे गणपती त्योहारु हुनजे लाइ इहा इहो त्योहारु हलंदो आहे हुनमें वॾा वॾा पंडाल लॻंदा आहिनि ऐं असांजे शहर में गणपती जामु धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे गणपती लाइ धूम धाम सां तियारियूं कयूं वेंदी आहिनि गणपती में हर ज़ात जा माण्हू ईंदा आहिनि सिंधी माण्हू सिंधी कैंप में जामु आहिनि ऐं ॿियो तव्हांजो दीवाली में त्योहारु दीवाली जे त्योहार में त आनंद ईंदो आहे मिठायूं गिअर प्राॻिड़ियूं सभु खाईंदा आहियूं ॿियो माता जी पूॼा हलंदी आहे दीवाली में सभिनि खां वधीक आनंद ईंदो आहे ॿियो तव्हांजो बस